हलो मैम आप फिल्फूरा रेस्टोरेंट में बात कर रही हैं बताइए आपकी क्या मदद कर सकते हैं हम जी मैम बताइए आपको वेज में करना है नॉन वेज में करना है

मैम आप नॉन वेज में हमारे यहाँ का भोपाली गोश्त क़ोरमा कर सकते हैं तो अगर आपको किसी टिक्का में चाहिए तो आप फिश टिक्का और मलाई चिकिन टिक्का अगर आप ज़रूर ट्राई करने वाला है आप वो ट्राई कर सकते हैं और अगर आपको ऐसे प्लैटर में चाहिए तो आप मिक्स्ड बार्बिक्यू जो प्लेट रहती है हमारी वह बहुत अच्छी है वह हमारी स्पेशल है तो आप वह ट्राई कर सकते हैं और वेज में अगर हम बात करें तो आप पालक पुरी आप बिल्कुल ट्राई करें वह हमारा मस्ट ट्राई है जी मैम अगर आपको ऐसे हमें फ़ोन पर ही ऑर्डर करना है तो उसके डिलीवरी चार्जेस लगेंगे और अगर आप स्विगी या ज़ोमेटो से करते हैं तो फिर वहाँ पर आपको कोड्स या ऑफ़र जो भी अवेलेबल रहते हैं वह आपको मिल जाएँगे तो ठीक है मैम वेज में आपका मैं पालक पुरी कर दूँ क्या ठीक है मैम वो लिख लिया और नॉन वेज में आप बता दीजिए हमारे पास टिक्का में ऑप्शन अवेलेबल हैं फिश टिक्का मलाई चिकन टिक्का तो मैम आप बता सकते हैं कि यह नॉन वेज खाने वाले कितने लोग हैं तो मेम आपके मैं मलाई चिकन टिक्का मैं आपको दो प्लेट कर देती हूँ तो आपको वह चार लोगों में बहुत अच्छे से हो जाएगा उसका और मिक्स्ड बार्बिक्यू की जो प्लेट है मैम वह मैं आपकी एक कर देती हूँ ताकि उसमें क्योंकि बहुत चीज़ें आती हैं तो वह आपका ठीक रहेगा चार लोगों के बीच में जी मैम मैं उसको जी मैम मैं मिर्ची कम रखवाऊँगी मैम और कुछ आपको देना हो अगर ऑर्डर मैम मैम आज जैसे कि ट्यूजडे है मंगलवार है आज तो हमारे यहाँ गुलाबजामुन कॉम्पलीमेंट्री रहता है मेम तो वह आपका आ जाएगा साथ में ठीक है मैम जी मैम आपके नंबर पर मैं आपको सेंड कर देती हूँ तो आप फिर पेमेंट कर दीजिएगा मैम आपको ट्वेन्टी फ़ाइव त पच्चीस से तीस मिनट में लगेंगे मैम आपका खाना रेडी होने में फिर आपको आ जाएगा आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगी मैम तो जी जी थैंक यू मैम